हैलो में थुआढ़े ढाबे चा रुट्टी आर्डर कीती ही ते हून में मिट्ठा बी आर्डर करना ते तुं'दे कोल मिट्ठे बिच्च केह् केह् ऐ खाने आस्तै जलेबी ऐ गुलाब जामुन ऐ आइस क्रीम ऐ केह् ऐ खाने गी जेह्का शैल होऐ तुंदे इत्थे ढाबे च अच्छा चलो ठीक ऐ तुस इक हलवे दा ओह् करी ओड़ो आर्डर ते कन्नै इक रसमलाई करी ओड़ो आर्डर